भारतके राजनीतिके बारेमे एक कहानी ई हइ कि मतलब राजनीति बहुत अच्छा लगै छै भारतके आओर लोकतन्त्रमे यहाँके बाकी कोन कोन चीजसब पसन्द अइ पसन्द सब भारतमे बहुत तरहके बातसब पसन्द अइ जइसे कि यहाँ सब तरहके लाभ मिलै छै अच्छा अच्छा सड़कसब हइ अच्छा अच्छा मतलब कि जॉब सब नौकरीसब अबैत रहै छै आओर ओहिमे अप्लाइ करिके सब नौकरीमे निकलै छै मतलब कि गरीब लोकके लिए भी बहुत सारा योजनासब सरकार बनेले हइ यहाँपर आओर पसन्दीदा नेता हइ नरेन्द्र मोदी जेकि बहुत काम करले हइ विदेशमे भी बहुत अच्छा अच्छा काम करले हइ आओर अपना देशमे भी बहुत काम करले हइ आओर मतलब कि सब आदमीसबके सबकिछु योजनासब भी प्राप्त करेले हइ ई भोजन अथी अनाज भी फ्री मे सबके देलकैए आओर सब आवास योजनाके चालू करलैए सबकिछु मतलब अच्छा लगै छै ओसब देखि करिके ओकरासँ मिलैके मौका मिलतै तऽ कहती कि सरकारके अपना युवा सबपर युवा सबके बारेमे सोचतै कि युवासबके बारेमे जॉब निकालती नौकरी निकालती नौकरी नहि निकालि रहल हइ इएह बातसब पुछती हुनकासँ अगर ओ यहाँपर रहती तऽ तऽ इएह पुछैके रहलैए हुनकासँ बात करैके रहलैए अगर ओ हमरा सामने मिलती तऽ इएह बातसब करती